गाम घरमे कोना खेती बाड़ी सब होइत छै

नहि हम तऽ बाहरमे रहैत रहियै ने तऽ हमरा मालुम नहि रहै जे केना खेती कयल जाइत छै धानके

हँ नहि रोप करबै

कोना पटाओल जाइत छै नहरके व्यवस्था नहि छै

नहि नहि नहि हूँ एतऽ जानवरो सभकेँ प्रकोप छै

ठीक यऽ अहाँ हमरा एते समय देलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद ठीक छै ठीक यऽ ठीक यऽ फेरो फोन करब